प्रेस की आज़ादी के बारे में हमारा यह मानना है कि प्रेस की आज़ादी से लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है प्रेस की स्वतंत्रा संघ संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस से लोगों को उन के राजनेतिक अधिकारों का ज्ञान मिलता है सरकार की भेदभावपूर्ण नीति की आलोचना भी होती है शिक्षा का प्रचार प्रसार राष्ट्रीय नेताओं और आंदोलनों की सूचना के प्रसार आदि के बारे में प्रेस जो है वो काफ़ी योगदान करती है प्रेस की स्वतंत्रता का महत्व यह है कि इस के अंदर राज्य शासितों की सेवा करनी है और राज्यपालों की प्रथम संशोधन द्वारा संरक्षित प्रेस की स्वतंत्रता में एक लोकतंत्र के रूप में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है इस से सरकार लोगों के प्रति जवाब देय होती है एक स्वतंत्र मीडिया एक पहरी के रूप में काम करती है और इस के अंदर जो दिखाई जाने वाली जो सभी ख़बरें हैं इन पर मेरा विश्वास बिल्कुल भी नहीं है कुछ ख़बरें ऐसी भी होती हैं जहाँ पर है ना वो सही देते हैं पर कुछ ख़बरें ऐसी होती हैं जो विश्वास करने लायक नहीं होती हैं